औ जोंनि गामियाव गोबां बिबांनि दै जगायनाय दङ जों गामियावथ' बिदिनो हायेन हिसाबै एबा समान हा हिसाबै जों गामियाव गासैबो गोजौ गाहाय गैया हिसाबै समानै दैयाबो हाबजोबो हिसाबै जोंनि जायगायाव दै जगायनायाबो समान रोखोमैनो हाबजोबो बिदिनो नांगौखिनि जानाय दैफोरखौ मोननो हायो बिदिनो जोंनि जायगायाव गिदिर गिदिर दैमाफोर दङ बे दैमाफोरनिफ्राय जों बान्दो होनानै एबा स्लुइस गेट होनानै जों बिनिफ्राय जाम्फै एबा दैसा फिसाफोर जावना लाबोनानै जोङो जोंनि आबाद मावग्रा जायगा एबा फोथारफोराव दुब्लि फोथारफोराव जों बे दैमा एबा दैसानि हेफाजाबै जोङो जोंनि नांगौ जानाय जायगायाव एबा फोथारफोराव जों दैखौ लाबोयो बिनि उनाव जों जोंनि नांगौखिनि दैखौ जों मोननो हाहैफिनो उनाव जों जों मावनो गोसो जानाय एबा दैनि आबाद दै थानाय जायगायाव जा आबाद मावो बिदिनो माइ आबाद फाथो आबाद आरो गोबां रोखोमनि आबाद जे जाय आबादफोरा दैयाव दैयाव मावनानै जायो बे आबादफोरखौ जों मावो बेनि उनाव जोंनिया दैनि जगायनाया माब्लाबा समाव बाराबो जायो एबा खमबो जानाङो माने दैया बारा जायोब्ला माब्लाबा समाव आबादफोराबो गाज्रि जायो बिनि थाखायनो जों स्लुइस गेट एबा बान्दोफोरखौ माब्लाबा समाव सिफायनो एबा थेनोबो गोनांथि जायो बिनि थाखाय जों दैखौ जों नांगौखिनि दैखौल' होनानै जों आबादखौ मावनांगौ जों जुदि नांगौखिनि दै मोनोब्ला एबा नांगौखिनि दै मोनाब्ला माब्लाबा समाव आबादफोरा मोजांबो जायो आरो गाज्रिबो जायो बिनि थाखायनो जों दैखौ जोंनि दैनि जगायनाया गोबां बिबांनि जायोब्ला गोबां आबादफोरा थैलाङो एबा गाज्रि जायो बिनि थाखायनो जों दैखौ नांगौखिनि जानाय बिबांफोरखौल' जोङो होनांगौ आरो माब्लाबा समाव दै मोनस्लाबि समाव जुदि आबादफोरा गाज्रि रानलांनो हमो एबा थैलांनो नागिरो जों बिनिफ्राय बान्दोफोरखौ दाबल होनानै जों दैखौ लाबोनो हायो बिनि उनावबो जोंनि गोनां जानायफोरखौ जों होनानै बिनिफ्राय जों दैनि बिबांजों जों दैनि बे दै गोनांथि जानाय दैनि हेफाजाबजों जों बिनि गेजेरजों आबादफोरा मोजां जायो आरो